हमने महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड से एक कार खरीदी थी कुछ दस दिन पहले जो दिखने मे तो बहुत ही अच्छी थी और उसे चलाने मे भी बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई थी पर कुछ दिनों के बाद हमें कुछ कमियाँ उनमे दिखना चालू हुआ जैसे की सीटों मे खराबी आना सीटों के अंदर के जो मटेरियल है वो खराब होना उनका फट जाना सीटों मे स्क्रैच आना और कार को जब लंबे सफर के लिए ले जाया जाए तो बीच रास्ते मे हवा निकल जाना टायर पंचर हो जाना और गैस निकल जाना और कभी कभी बीच में कहीं ट्रैफ़िक में हॉर्न का काम ना करना प्रॉब्लम क्रीयेट कर देता है तो हम महेन्द्रा कंपनी के मैनेजर से यह गुजारिश करते हैं कि आप ने जो हमें कार दी थी उसे आप दोबारा से रिपेयर करें और इनकी कमियों को अच्छे से सुधारें और इन पर कुछ अपना इम्प्रोव्मेंट देखें करें जिससे हमें इन कमियों को दोबारा ना झेलना पड़े और हम अच्छे से आप की कार का आनंद ले सके और दूसरों को आप के कंपनी के बारे मे और आप के काम के बारे में हम अच्छी बातें बता सकें